हेलो लकड़ीवला दोकानसँ बोलय छै हँ लकड़ीके सामान लेना रहय कुर कुर्सी लेना रहय टेबुल लेना रहय ब्रेंच लेना रहय केतना केतना दाम छै टेबुलके दाम हजार पन्द्रह सओमे

दए दिय फ्रिज फ्रिजके दाम फ्रिज दए दिय ड्रेसिंग टेबल दए दिय अलना दए दिहथि सब चीजके केतना लगत सब चीजके केतना लगत ठीके छै दस हजार तकमे तब दए दिहथि बियाह बियाह शादीमे देना छै ठीक छै दए दी

ठीके छै दए दिहथि तब जा रहल छियनि अच्छावला दिहथि कोन चीजके लकड़ी छियनि कटहरके लकड़ीके सामान ठीक नहि हइ छै ने सिसोके ठीक हइ छै जिलेबियाके ठीक हइ छै ठीके छै जे सामान ठीक छनि तऽ दए दिहथि तब हँ जे पसिन्द हेतनि उ नया लाबबनि ठीक छै हँ दए दिहथि हँ ठीक छै दए दिहथि तऽ हँ ठीक छै सबकिछु दए दिहथि कुर्सी टेबुल अलना पलङ्ग हँ ठीक छै दए दिहथि तब भेज देबनि केतना पैसा लेबय ठीक छै रखय छियनि